ہلو گڈ ایوننگ جی جی جی جی بتائیے میں آپ کی کیا سروس سکتا ہوں ہوں ارے سر تو بات کوالٹی کی ہے نا آپ پانچ سو ننانوے والے جوتے کو دیکھیے اور پندرہ جو ہمارے جو پرائز ہیں پندرہ سو ننانوے آپ پانچ سو ننانوے کے جوتے خریدیے اور تین مہینے میں آپ کے پھٹ جائیں گے لیکن ہماری کمپنی کے جو جوتے تیار ہوتے ہیں اس کے سول اور اس کے اندر جو تسمہ ڈالا جاتا ہے بہت اچھی کوالٹی کا ڈالا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں کپڑے استعمال ہوتے ہیں اس کا فیبرک اتنا اچھا ہوتا ہے اور اتنی اچھی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پہنیں گے تو آپ کو سوئیٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی پسینہ نہیں ہوگا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا کوئی بھی دقت ہمارے اس میں شوز میں نہیں آتی ہے آپ کو گرمی نہیں لگے گی یا پھر آپ کے شوز سے بدبو نہیں آئے گی اور پھر یہ کہ آپ چاہے پتھریلی زمین پہ چل رہے ہوں یا پھر دھوپ میں چل رہے ہوں یا کہیں بھی ہو سردی گرمی ہر ایک پہ پہن سکتے ہیں تو کوالٹی اچھی ہے آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہمارے اوپر اور مطلب کافی لمبی چلے گی ہاں ہاں کلر آپشنس ہیں بالکل ہے اگر آپ کو ویبسائٹ پہ مطلب نہیں دکھ رہی ہے چیزیں کوئی بات نہیں آپ ہمارے شاپ کو وزٹ کیجیے اور آپ کو جو کلر چاہیے آپ کو سب ورائٹیز بہت ساری ہے آپشنس بھی بہت سارے ہیں آپ کو جو سے بھی کلر چاہیے تو آپ لے سکتے ہو ویسے سر آپ کو کون سے کلر کا چاہیے تھا ہاں ہاں بالکل ملے گا سر آپ ہمارے دکان کو وزٹ کیجیے اور آپ کو ملے گا سر آپ بےفکر ٹھیک ہے سر ہاں بالکل بالکل ٹین پرسین ڈسکاؤنٹ مل جائے گا آپ کو سر بس آپ کے لیے ٹھیک ہے سر ضرور ضرور ماسٹ ویلکم ماسٹ ویلکم ماسٹ ویلکم اوکے تھینک یو اوکے اوکے اوکے